भाई मिगी बकरियें दी बराईटी दा हैनी पता पर साढ़े इत्थें लोकल जेह्ड़े गुज्जर नै जां बक्करबाल शाल बगैरा इनां लोकल लोकें बी बड़ियां बकरियां रक्खी दियां नैं जिंदे कन्नैं कि ओह् अपनें गुज़ारा करदे ऐ केंई उंदा दुद्ध बेचदे ऐँ ते केईं ते ऐज़ ए मीट यूज़ करदे ऐं जेह्ड़ा मीट मतलव जेह्ड़ा इत्थें बकरी दी मटन ऐ ओह् बौह्त जादा फेमस ऐ ते केइयें दी बरेआनी इत्थै बड़ी घैंट मिलदी ऐ इत्थें जम्मूं च ते बौह्त जादा फेमस ऐ मटन बरेआनी ते दो टाईम दा मीट इत्थें लब्भदा ऐ इक झटका ते इक हलाल हलाल जेह्ड़ा ऐ ओह् मुस्लिम धर्म दे लोग खंदे ऐं ते ते झटका जियां साढ़े हिन्दू होइये सिक्ख एह् खंदे ऐं ते बकरी ते साढ़े इत्थें घर घर होनीं ऐं ते स्हानू आप बकरियां रक्खी दियां बकरियां भिड्डां ते सब किश ऐ इत्थें भिड्डां ते लोग जेह्ड़े ऐं इत्थें ओह् उन्न ताएं ते उंदा बी दुध्द बेचदे ऐं लोग ते जेह्ड़ा बकरी दा दुध्द ऐ एह् ते बड़ा जादा बैनिफिशल ऐ महात्मां गांधी होर बी एह्दा दुध्द पींदे हे एह्दे कन्नै इक ते शरीर ताकतबर होंदा ऐ बड़े सैल्ल होंदे ऐं बिच्च ते कन्नैं सुननें तांई आंदा ऐ कि एह् दमाक तांई बी बड़ा स्हेई होंदा ऐ साढ़े इत्थें ते कुसैं बी जिसलै लोकें गी डेंगू होऐ टाईफाईट होऐ ते लोग बड़े एह् दुध्द पीनां पसंद करदे ऐं डाक्टर बी एह् रिकमैंड करदे ऐं कि एह् दुध्द पियो स्हानू ते बड़े लोकें दी हैल्प कीती ऐ जिसलै ओह् बमार होंदे ऐं ते एह् दुध्द देईयै साढ़े आप दी बकरियां ऐं ते असें बड़े लोकें गी एह् दुद्ध दिंदे आं इन्नी हैल्प करी ओड़दे आं कि जे कोई बमार होऐ ते केईं बारी दुध्द लब्भदा गै नी ऐ ते फ्री दा गै देई ओड़दे आं कोई पैसा नी लैंदे बमार लोकें तांई इयां ते एह्दा दुद्ध बड़ा मैंह्गा ऐ बकरी दी ते अस बेचदे आं दो ढाई सौै रपेआ किलो चली जंदा ऐ केंई बारी ते ते बकरी दुध्द घट्ट गै दिंदियां ऐं ऐज़ कंपेयर टू गायें ते मैंहीं क्योंकि इसदा साईज़ बी बड़ा घट्ट होंदा ऐ ते इस गल्ला दुध्द बी इक जादा कोला जा जादा किल्लो डेड़ दुध्द देई सकदी ऐ ते तांईयैं एह्दा दुध्द मैंह्गा ऐ ते उप्पर दा बकरे दा मीट बी बड़ा जादा मैंह्गा होंदा ऐ केंई लोग एह्दा मीट बड़ा चाऽ कन्नैं खंदे ऐं जियां कि बकरी ईद उप्पर बकरे दे डमांड़ ते बौह्त जादा होंदी ऐ ते उसलै जिनें बी बंदे बकरे पालले दे होंदे ऐं उनेंगी बौह्त जागदा फायदा होंदा ऐ बौह्त ही जादा केंई बकरे ते बीह् बीह् पंजी ज्हार तक बी बिकदे ऐं ते जे कोई बड़ा जादा तगड़ा बकरा होऐ बड्डा बकरा होऐ ओह्दी कीमत ते पंज़ाह् सट्ठ ज्हार पुज्जी जंदी ऐ ईद ते एह् स्पैशल ओकेज़न आइया इयां बी लोग बड़े निक्के मुट्टे ध्यारें उप्पर बी खंदे गै रौंह्दे ऐं जेह्ड़े मुस्लिम धर्म दे ध्यार होंदा ऐ मुस्लिम ते बौह्त जादा पसंद करदे ऐं ते साढ़ी बकरे दी सेल चलदी गै रौंह्दी ऐ हिन्दू घट्ट गै खंदे ऐं क्योंकि हिन्दू जादा बैजिटेरियन होंदे ऐं ते ओह् मांस मच्छी खानां पसंद नी करदे ते पर जेह़्े लोग खंदे ऐं ओह् बड़े चाऽ कन्नैं खंदे ऐ ते केईं लोग ते डेल्ली खानें आह्ले आं ते तां करियै बारां महीनें एह्दी सपलाई चलदी गै रौंह्दी ऐ बड़ी डिमांड़ ऐ बकरे दी ते उप्परा दा एह्दी दुध्द दी बी बड़ी डिमांड ऐ ते ओह्दे बाद स्हानू लगदा ऐ कि नॉनबैज खाई लोना चाही दा ऐ बंदे गी ते ओह्दे बाद च बी नॉनबैज च बकरे दा मीट ते बौह्त जादा स्हेई ऐ जानि में ते आखगा बड़ी क्हानियां ऐं साढ़े कोल जेह्दे च साढ़े कोल पता नी किन्ने किन्ने दूरा दा लोग मीट लैन आए ऐं ते केंई बारी साढ़े कोल अवेलेवल बी नी होंदा इक बारी ते इक बंदा स्पैशल डिगेआनें दा आया हा ते इत्थें आर ऐस पुरा बी हैनी लब्भेआ हा ते ओह् सिध्दा अरनियां आह्ली साईड साढ़े पिंड आया हा सेपैशल मीट लैन पर अस उसी नराज़ करियै भेजेआ हा क्योंकि उस टैम साढ़े कोल बड्ढने लाईक बकरा नेईं हा सारी बकरियां हां जेह्ड़ियां सारियां दुध्द दिंदियां हां ते अस नी चांह्दे हे कि जेह्ड़ी बकरी दुध्द दिंदी होऐ ते अस उसी बढचै ते तां करियै असैं बड़े लोक नराज़ करियै भेजे दे ऐं मीट पिच्छें ते केंई बारी ते स्हानू आप खानें गी नी लब्भदा ऐ मीट इन्ना शार्ट होई जंदी ऐ मीट दी इन्ना जादा शॉर्टेज़ होई जंदी ऐ केंई बारी ते में ते आक्खा दा ऐं जेह्ड़ा बी मीट ऐ बकरे दा एह् बैस्ट मीट ऐ अस ते बड़े चाऽ कन्नैं खंदे ऐं ते हून बी कल बनाए दा अज़ें ते बकरे दा मीट टेस्ट बी बड़ा होंदा ऐ ते जे कुसे नै खाना ऐ बकरे दा मीट स्पैशल ते ओह् जाए जम्मू बिक्रम चौंक आह्ली साईड जाए ओह्दे अग्गै जीवल आंदा ऐ उत्थें मटन बिरयानी लब्भदी ऐ ओह् बड़ी घैंट चीज़ ऐ ते इक बकरे दे पैर जिनेंगी खरौड़े आखदे आं एह्दा सूप एह् लोग दिंदा अप्रेशन होए दा होंदा ऐ लोग रिकमैंड करदे ऐं ते कि जख्म जुख्म तांई एह् पीना ते खरौड़ें दा सूप टेस्ट बड़ा होंदा ऐ ते एह्दे च ताकत बड़ी होंदी ऐ एह् स्यालें दे म्हीनें च गै पीना चाही दा गर्मी च कियोंकि एह् गर्म बड़ी होंदा ऐ एह्दी तसीर बड़ी गर्म होंदी ऐ ते एह् पियै अन्दर गर्मी बी पेई सकदी ऐ ते तां करियै स्यालें दे दिनैं गै सूप पीनां चाही दा जित्थें बी आखने आं स्हानू इक ते इक ते ताकत मसूस होई ते कन्नै स्याले दे दिनें सर्दी सुर्दी नी लग्गै अन्दर एह् शऱीर दे अन्दर गर्माह्ट पूरी रखदा ऐ ते ओह्दे इलावा बी केंई लोग जेह्ड़े कश्मीर आह्ली साईड दे ऐं ओह् ते बकरे दी बड़ी खतरनाक खतरनाक बड़ी बराईटी दी डिशज बनांदे नै ते केंई जगाह् ते कश्मीरी पंडित इन्नी स्हेई डिश बनांदे ऐं बकरे दी में आप कश्मीरी पंडित दे घर बकरे दी डिश खाद्धी ही ओह् ते मिगी चेत्ता नी भुलदी में इक बारी गेा हा कश्मीर कम्म ते मेरी उध्दर जो हस्पिटैलटी कीती ही उध्दरा दे लोकें बक्खरे बक्खरे डिशिज खलाई ते इ्नी घैंट घैंट ही मिगी अज्ज बी चेत्ता ऐ ते में हुन जिसलै बी कस्मीर जन्नां ते उंदे घऱ जरूर जन्नां ओह् डिश खान ते ओह् लोग इननें चंगे नै ते बनांदे बी नै नेंई ते कुन अज्ज कल कुसै लेई करदा ऐ कि कोई आ दा ही स्पैशल खलाचै प्लैचै कुछ लेकिन साढ़े इत्थें भाईचार बड़ा कायम ऐ तांइयैं इत्थें लोग खलाई पलैई लैंदे नै ते साढ़े घऱ बी कोई आए कोई मैह्मान आए ते अस बी जरूर उनेंगी अपनें बकरे बुकरे दा मीट खलानें आँ ते